भारत मे कलाकार के महत्व देल जाइ छै लेकिन जिनका लग धन छै हुनका तऽ बहुत जल्दी भेट जाइत छै लेकिन जिनका लग कला छै हुनका लग धन नहि छै तऽ हुनका देरी लागै छै देरी लागै छै लेकिन आइ के डेट मे छैक अगर अहाँ के कलो यऽ अहाँके अहाँके गाँवके लोक साथ नहि दैया तऽ अहाँ पैसाके धनके दुआरे अहाँ पाछा भऽ जाइत छी आ जिनका लग धन छै हुनका लग कला कम्मो छै तऽ हुनका बहुत बेसी मान भेटै छै हुनका लेल बहुत बहुत मञ्च बनायल जाइ छै हमरा लग जे बेसी कला अहि हमरा लग धन नहि अहि तऽ हमरा लेल किछु नहि यऽ हमर आदमियो हमरा साथ नहि दैया जिनका पास धन छनि हुनका बहुत बेसी आगा बढ़ायल जाइत छै तऽ हम चाहै छी जे जे पाछा छथि हुनको सब मिल कऽ आगा बढबियौन जे जे सीखऽ चाहैत छथि ओहो नीक सऽ सिखतैथ जे कला करैत छै से आओर दोसरो के ओ सिखबथिन गाँव के